आं बाइकजों मोनबोनाय माखासे जेंनाफ्रा जाबाय आङो लामाजों दावबायलांब्लाथाय ओरैनोथ' जोंनि गामि ओनसोलनि लामायाव बे बायदि गिदिर प्रब्लेम जाया नाथाय नेशनेल हाइवे इन्टारनेशनेल हाइवे आव जेब्ला दावबायो अब्ला गिदिर गारिफोरनि उन उन थांबानो गोबां खस्थ' मानोहोनोबा बे गिदिर गिदिर गारिनि टायरजों लोगोसे हाद्रिफोरा गुफुंनानै जोंनि आंनि खुगा मेगन गासैजोंबो हाबजोबो बिनि थाखाय गोबां खस्थ' मोनो स्पेसेलि मोनायाव दावबायोब्ला बांसिन खस्थ' मोनो सानावथ' ओरैनो एसेबां बिदि खस्थ' मोना मोनायाव बांसिन खस्थ' मोन्नाया जाहैबाय मानो होनबाथाय गिदिर ट्राकफोरा मोनायाव मोनायावसो खारो बिनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोन्नाय जायो आरो बिनि अनगायैबो लामायाव बानायनाय गोदान लामा बानायनाय कनस्ट्रक्शन बानायनाय गोदान फ्लाईअबार बानायनाय बेफोराव कनस्ट्रक्शन जाब्ला बांसिन खस्थ' मोनो जेराव बे कनस्ट्रक्शन खालामनाय जायगायाव गोबां गाजोलफोर गोलैलाबायनाय थायो बे गाजोलफोरा टायाराव हाबब्लाथाय टायरा पामसार जायो बे बायदिनो आंनि गोबां पान्कसार जाबाय बे लामानि कनस्ट्राकसनाव थानाय गाजोलफोरनि थाखायनो बेनो आंनि बाइकनि एक्सपीरियेन्सआ गोबां जेंनाफोरा